मध्य प्रदेश मे अलग अलग प्रकार के कानून जोकि कृषि क्षेत्र में हैं और कृषि को नियंत्रित करते हैं जिसे संरक्षण और निपड़न के लिए भी करते है जिससे कृषि को हम अच्छे से कराएँ और जिसमें संरक्षण और संरक्षण के भी अलग अलग अधिनियम हैं मध्य प्रदेश मे सिंचाई के लिए भी कानून है जो कि फव्वारा प्रणाली से अपने सिंचाई कर सकता है और जिसके साथ वो भूमि के लिए भी अच्छी जैविक खादों का उपयोग करें जिससे जमीन की उर्वरकता शक्ति खत्म न हो और जमीन को किसी प्रकार का नुकसान न हो इसी प्रकार हमें इन कानूनों का ध्यान रखते हुए कृषि और कानूनों के मुख्य नियमों का पालन करना चाहिये और कृषि को करना चाहिए जिससे हमें किसी प्रकार का नुकसान न हो और हमारे कृषि भी हो नियमों का काफ़ी ध्यान रखते हुए हमें जो उनकी काफ़ी संरक्षण और संरक्षण का भी ध्यान रखना है कृषि का भी नियंत्रण रखना है ये अलग अलग